दानि दिननि बर'फ्राबो गोदोनि बायदि जिउ खांलिया मानो होनोब्ला दानि बर'फ्राबो दानि दिनाव फुंनि समायावहाय सिखारनानै फुंनि मोखां सुखांनायनि लोगो लोगोनो गोबांथार बेबायदि बेसादफोरखौ जानायनि हुदा जाबाय बुंनो थाङोब्ला फुं सिखारनायनि उनावनो बर'फ्राबो गुबुन हारिफोर बायदिनो बेबायदि जाग्रा बेसादफोरखौ जायोसै आरो बेबायदिनो चिकेन पख'राफोर चावमिन बे बायदिनो म'म' बायदिसिना बेसादफोरखौ बर'फ्राबो जायो आरो बेबायदिनो गावनि लोगोफोरजों लोगोसे बेबायदिनो गोबांथार बेसादफोरखौ बेबादिनो बानायनानै बिदिनो जायो एबा गावनि लोगोफोरजों लोगोसे ज' ज' बिदिनो जालायनानै बेबायदि जाग्रा बेसादफोरखौहाय संनानै एबा बानायनानै जानाय नुनो मोनोसै आरो बेबायदिनो आं मोजां मोन्नाय बे रेसिपिया जाबाय बिदिनो बेदर एबा बेदरजों बिदिनो बिलाहि बेबायदि संनाय बेबायदि मोजां बेबायदि मोनसे रेसिपि जानो थाखायबो जोबोद मोजां बुंनो थाङोब्ला जोंनि गेजेराव बेबायदि बेसादफोरखौ जानानै मानसिया बेबायदि गोजोन्नायफोरखौ लानो हायो